नृत्य नृत्य ॾाढनि तरीक़नि सां भावनाउनि खे जॻाए सघंदो आहे नृत्य जो उपयोगु आत्मा अभिव्यक्ति जे साधन रूप में करिबो आहे जिते शब्दनि जी ज़रूरु कान्हे सरीरु सभु ॻाल्हियूं कंदो आहे उदासी जी भावनाउनि खे व्यक्तु करे सघंदो आहे जॾहिं की तेज़ विस्फोटक गतिविधियुनि ताक़त ऐं ख़ुशी बि व्यक्तु कंदो आहे